हमारे गाँव में अखाड़े की व्यवस्था है जो कि नाग पंचमी के दिन मनाया जाता है जिसमें प्रधान आते हैं और उसमें सहभागिता लेते हैं और हमारे गाँव के लोग उसमें भाग लेते हैं और बाहर से भी गाँव के लोग आते हैं जिसमें स्वयं हमारे ससुर अखाड़ा लड़ते थे जो कि एक तरह से पहलवानी कह लीजिए कि होता है और उसमें कई बार स्वयं जीतकर के ये मेडल भी प्राप्त किए हैं और कई कई गाँव के लोग से आते थे और ये अधिकतर नाग पंचमी के दिन हमारे गाँव में होता था प्रधान जी के द्वारा आयोजित किया जाता था और दूर दूर से लोग अखाड़े में भाग लेते थे और एक सुबह से शाम तक अखाड़ा में ये कार्यक्रम चलता था और काफ़ी भीड़ लगती थी दूर दूर से लोग आकर के इसका आनंद लेते थे और जो इसमें जीतता था उसको पैसा गदा और कुछ सर्टिफ़िकेट भी प्रधान जी के द्वारा दिलाया जाता था और इसमें मेरा परिवार स्वयं बहुत आगे भाग लेता था और जो भी चीज़ें दिक्कत वहाँ पर अखाड़े पे पानी खाने ओने की व्यवस्था भी प्रधान जी के द्वारा कराया जाता था ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो जरूरत पड़ने पे हर एक सुविधाए वहाँ पर सबको उपलब्ध हो जाती थी ताकि लोग अगर देखने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें वहाँ पे पानी की व्यवस्था जैसे हैंडपम्प की भी व्यवस्था उस अखाड़े के पास किए रहते थे और काफ़ी दूर तक पूरे मिट्टी से अखाड़ों को खोदकर के बनाया जाता था